हां हमारी राजस्थान सरकार छोटे से छोटे व्यापार को भी समर्थन करती है ऐसे सरकार व्यापार में फैसेलिटीस के लिए बिज़नेस में लो लौन देती है और उनको बिज़नेस करने में अच्छा लगता है छोटा मोटा बिज़नेस हो मिनी टूल्स हों रूम ट्रेनिंग इसमें सभी में हमारी राजस्थान सरकार हमें काफ़ी समर्थन करती है कोई भी काम हो इसमें समर्थन कर रही है किसी को कुछ छोटा बिज़नेस करना हो उसको लोन देकर उसकी समर्थन कर रही है किसी को कुछ फेसिलिटियों की ज़रूरत होती है उसमें फेसिलिटियाँ मिलती हैं और कहाँ जहाँ भी जॉब की ज़रूरत पड़ती है राजस्थान सरकार हमें समर्थन करती है और हमें छोटे व्यवसायों को हल्का नहीं लेना चाहिए किसानो को काफ़ी मदद मिल रही है काफ़ी अच्छा लग रहा है सरकार के द्वारा छोटे छोटे व्यवसाय में मदद करके